नमस्कार मेरा नाम अकूं ऐ डिस्ट्रिक्ट रियासी दा रौहन आहला हां ते जि'यां कि एह् ऐ कि खेतीबाड़ी करदे हे अस पैह्लें लोक जेह्ड़े हे कि जेहड़े पैह्लें खेतीबाड़ी करने आस्तै लोक पछुएं दा इस्तेमाल करदे हे दांदें दा जेहड़ा ऐ कि ओह् यूज करदे हे रखदे हे खेती करने आस्तै फसलां लाने आस्तै अजकल दा टाइम एह् होई गेदा कि तुस मशीनें कन्नै सारा किश करो मशीनें कन्नै गै तुस खेती करा दे ओ ते मशीनें कन्नै गै तुस फसला गी कट्टा दे ओ ते पैहलें एह् होंदा हा कि तुस जेहड़ी है कि कनक रांह्दे हे जेहडे बगैरा बगैरा ते ओह् तुस दंदली कन्नै कट्टना पौंदी ही आपूं हत्था कन्नै कट्टना पौंदी ही ते बड़े बड़े दिन बी लग्गी जंदे है कट्टने गी ते अजकल ते एह् है कि मशीनें कन्नै एह् होई गेदा कि मशीनें कन्नै जेह्ड़ा टाइम दी बचत बी होई गेदी ऐ ते कन्नै जेहड़ी है कि कन्नै कन्नै बढोआ दी ऐ फसल ते कन्नै कन्नै बुहाई दी बी ऐ ते एह् है कि पैह्लें पैह्लें जेहड़े फसल लांदे हे लोक ते जेहड़ी खाद गी यूज करदे हे ओह् गल्ला ओह् घरेलू खाद होदीं ही जेहड़ी बगैरा डंगरें दा गोहा बगैरा होंदा हा ओह् खाद ते मतलब प्रयोग बिच् कीता जादा हा पैह्लें पैह्लें अजकल ते बड़े सारे मतलब जेहड़े हैन ओह् चले दे ना अजकल यूरिया बगैरा चले दा हैल बगेरा चले दा जेहडा कि फसला गी दिंदे ते फसल जेहडी ऐ चंगी तरीके दी होई जंदी त्यार होई जंदी ऐ ते अजकल होर बी बड़ी सारियां दवाइयां आदियां न जेहदी बजह कन्नै थुआड़ी जेह्ड़ी फसल ऐ कि जेह्ड़ी है कि जल्दी त्यार होई जंदी ऐ ते अजकल ऐ बी है कि कन्नै पैह्लें दे जमांने बिच्च ऐ होंदा कि पैह्लें पैह्लें जेहड़ा ऐ कि ओह् जेह्ड़ी है कि हत्थै कन्नै गै सारा किश कम्म हत्थें कन्नै गै उनें जेहड़ी फसल ऐ ओह् बी उनें जेहड़ी कटाई करनी ऐ ते फ्ही ओह् ऐ कि जेहड़ी जेहड़ी है कि ओह् जेहड़ी मतलब फसल रांह्दे ऐ उ'ऐ जेहड़ा है कि टेंम लगदा हा उ'नेंगी पैह्लें पैह्लें हत्थें कन्नै जेहड़ी मक्क होंदी ही पैह्लें ओह् हत्थें कन्नै कुटदे हे हत्थें कन्नै गै उहनें सब किश करना अजकल एह् ऐ कि मशीनें कन्नै सारा किश चीजां होआ दियां मशीनां बिच्च गै तुस फसल बढा दे ओ ते जेहड़ी ऐ मशीनें बिच्च गै फसल जेहड़ी ऐ बुहा दी ऐ अजकल जेहड़े चला दे पैह्लें पैह्लें जेहड़ी मक्कां होंदियां हियां ओह् अजै फसल जेहड़ी अजकल मशीनें थ्रू गै जेहड़ी ऐ कि ओह् मक्कां जेहडियां ओह् कटोई बी जंदियां न ते सारे जेहड़े हैन अजकल जेहड़े साधन बने दे न ओह् मशीने दे थ्रू गै अजकल जेहड़े असान होई गेदे ना इक स्हाबे कन्नै ते कन्नै एह् ऐ कि जेहड़े पैहलें दे होंदे ऐ फसल जेहड़ी लांदे हे लोक ओह् सारा किश मतलब अज कल दे जेहड़े हैन अजकल दा जेहडा टाइम चला दे ओह् फसल लाने दा अजकल दा जेहड़ा टाइम चले दा ओह् चेंज होई दा बड़ा ते जेहड़े अजकल दे फसल लांदे ओह् बड़ी आसान होई दी पैह्लें एह् है कि हत्थें कन्नै लांदे हे सारा किश जेहड़ी फसल लांदे हे बीऽ जेहड़ा सु'टदे हे ओह् हत्थें कन्नै सु'टदे हे अजकल होई गेदा कि मशीनें दे थ्रू गै साढ़ा बीज जेहडा है कि ओह् लग्गी जंदा मशीनें दे थ्रू लग्गी जंदा दे मशीनें दे थ्रू गै जेहड़ी ऐ ओह्दी गोड्डी बगैरा दिंदे हे पैह्लें पैह्लें ओह् अजकल मशीनें दे थ्रू होई गेदी ऐ दे मशीनें दे थ्रू गै सारा कम्म होई जंदा अजकल दे टाइम बिच्च दे मशीनां जेहडियां हैन ओह् सारा साढ़ा साधन जेह्डा ओह् आसान करी गेदी ना दे कन्नै अजकल जेहड़ी फसल जेहड़ी ऐ ओह् चंगी तरीके कन्नै बी त्यार होआ दी ऐ